जैसे हमारे यहाँ पर काफी सारे मैंने भोजन बनाया है मैंने सबसे ज़्यादा भोजन हमारे कुछ जब सबसे ज़्यादा मेहमान आ गए थे तब बनाया था मुझे काफी समय लगा था वह भोजन बनाने के लिए और काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो मेरे को काफी सारी सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ बनानी पड़ी थी तो मैंने तीन तरीके की सब्ज़ी बनायी थी रोटी बनायी थी चावल बनाए थे और फिर मेरे को लगा की मुझे रायता भी बनाना चाहिए तो उससे भोजन का स्वाद और बढ़ जायेगा मैंने तीन तरीके की सब्ज़ियाँ काफी सुन्दर सुन्दर मतलब दिखने में इतनी सुन्दर लग रही थी तो खाने में स्वाद थी ही वह मैंने काफी मेहनत करके खाना बनाया था मुझे काफी समय लगा था खाने बनाने में जब मैंने मेरे परिवार के लोगो को जो मेरे मेहमान आये थे उन्हें खिलाया उन्हे मेरा भोजन काफी अच्छा लगा मुझे वह बनाने में दिक्कत तो काफी हुई थी पर जब मैंने अपनी तारीफ सुनी तो मुझे वह सारी थकान जो मेहनत मेरी लगी थी कहीं न कहीं लगा की सफल हो गयी है मुझे भोजन बनाने में काफी मज़ा आया था और वह भोजन काफी अच्छा बना था